हांव जेन्ना गडबडेन आसता तेन्ना हांव दाळ आनी शीत व्हरता कारण कुकर लायले की शीत जाता आनी दाळ शिजयन फोण्ण घातले की दाळ जाता आता ती बरोबर कित्यात घेवन वता भायर आमकां जाय तशें जवण मेळना नी आनीक शीत बी व्हेले की आमी जेवले की पोट मातशें भरले आसता आनी सारकेच जेन्ना गडबडेन आसता त्या वेळार हांव फळां घेवन वता आनी चडूच जर गडबडेन आसता जाल्यार त्या वेळाचेर हांव ड्राय फ्रुटस् घेवन वता कारण परत परत खाले की ती पोटाक भूक लागना आनी ती शक्तीवर्तक आसता म्हूण हांव तें बरोबर घेवन वता